जी ॿुधायो अच्छा ॿुधायो न न मूंखे लाइफ़ इंशयोर में कोई इंट्रस्ट कान्हे न न न अञा ताईं न करायो आहे असां

अच्छा ॿुधायो थोरो ॿुधायो थोरो डिटेल

क्लेम न कयां त रिफ़ंड थी वेंदा सत हज़ार अच्छा ठीकु आहे ऐं हुन मेंं छा छा हुन मेंं छा छा कवर थींदो अच्छा हुन में मूंखे हॉस्पीटलाइस ज़रूरी आहे की मां पोइ घर में बि बीमार थींदमि त हुन दवाउनि जा बि ख़र्च कवर थी वेंदा अच्छा ठीकु आहे मूंखे नथी समुझ पिए हिन में अच्छा त मूंखे नथो अचे इट्रेस्ट हिन में बि जी मां समुझा थी पर नथी समुझ पिए अच्छा इहा पॉलिसीअ जे बारे में ॿुधायो मूंखे

थोरो ॾाढो मंहागो आहे थोरो ॿियो कोई अच्छा अच्छा हिन में के हिन में माना सॼी फ़ैमिलीअ जो कवर थींदो वीमो बि ऐं मेडीक्लेम बि अच्छा त हिनजो प्रीमिअम घणो ईंदो पंद्रह हज़ार थोरा वधीक था लॻनि मूंखे पर मीटिंग बि मूंखे थोरो त तव्हां ॿुधायो त मां मीटिंग करण जो बि सोचा अगरि मुंखे फ़ोन ते ई न समुझ न पवंदी पोइ मां मीटिंग नथी करे सघां न ॿीं कोई पॉलिसी

अच्छा बराबरि ठीकु आहे मूंखे इहा पॉलिसी सही थी लॻे ठीकु आहे मां पंहिंजो वॉट्सएप थी कयांव तव्हांखे ई एड्रेस ठीकु आहे जी ठीकु आहे बराबरि वांधो नाहे हम्म अच्छा हा वांधो नाहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे वेलकम